السلام علیکم میں آئی آر سی ٹی کسٹمر کیئر سے بات کر رہی ہوں میرے منصوبوں میں تبدیلی آ گئی ہے اور مجھے اپنی آنے والی ٹرین کا ٹکٹ منسوخ کرنا ہے لیکن میں پہلی بار یہ کر رہی ہوں اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ طریقہ کار کیا ہے میرا پی این آر نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو زیرو یوزر آئی ڈی ہے علی ٹریولس اور پاسورڈ ہے شکریہ میم براہ کرم کچھ لمحے انتظار کریں جی میم آپ کی بکنگ دس جون کو لاہور سے کراچی کے لیے ہے آپ چاہیں تو یہ آن لائن خود بھی منسوخ کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں جی بالکل براہ کرم آپ ہی کر دیں ٹھیک ہے میں آپ کا ٹکٹ منسوخ کر رہی ہوں آپ کو منسوخ منسوخی کی فیس کٹنے کے بعد باقی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں واپس کر دی جائے گی آپ کو ایک تصدیق ایس ایم ایس اور ای میل بھی موصول ہو جائے گی بہت شکریہ کیا یہ رقم میری اس بینک اکاؤنٹ میں آئے گی جس سے میں بکنگ کر کی تھی